आंनि बुंनांगौआ बेनो माने दानि गोदोनि जुगनिखौ बुंनोसै आं गोदो बेफोरबायदिनो साइकेल मटर गैयामोन बिदिनो जोङो थाबायै थाबायै जोङो थाबायनानै एक दुइ घन्टा टिन घन्टा बेफोरबायदि जोङो थाबायोमोन दानि जुगाव गोबां सोलायनाय फैबाय गारि मटर बाइक साइकेल बेफोरबायदि न'खर न'खर दानिया दंसै जों गोदो सानोमोन जों थाबायोमोन जोङो खस्थ' खालामनानै जों फिसा बिखुङाव बानानै गोबांथार जोङो एक दुइ टिन घन्टा जोङो थाबायै थाबायै थाबायै हाब्रु दैब्रु जोङो दिया दग्ला जोङो थाबायबोनाङोमोन दा बेफोरबायदिनो लामाफ्राबो मोजां जाबाय गारि मटरबो बिदिनो गावबागाव आइदियाजों बायबाय गावबागाव साननायजोंनो बायबाय गावबागाव बोरै खामायब्ला बोरै मोनो बेफोरबायदि खामायनानै गोबांथार बेफोरबायदिनो

सिगांनि जोंनि जुगाव गोरलै गोरलैआव जों बेसेबां खस्थ'जों हाब्रु हान्थुफा आदैफा बेफोरबायदि जों हाब्रु दैब्रु जोङो एकखे लामाया गोथौ दिया दख्ला जोङो गोबांथार बेबायदिनो गोथौ गोथौ जोङो थिंख्लाब थिंख्लाब जानानै बिखुङाव फिसा बानानै जों गोबांथार बेबायदिनो जोङो थाबायबोनाङोमोन नाथाय गोबांथार जुगआ सोलायनायखाय बेनावबो दा गोदोनि जुगाव जोङो साइकेलबो गैयामोन माबो गैयामोन जोङो थाबायनाङोमोन मा होनो बिखुंआव फिसा बाबाय ओरैनो म'नाखौ खर'आव रुजुनबाय बेफोरबायदि जों गोबांथार जों खस्थ' मोन्दों जों खस्थ'नि गेजेरजों दा जोङो लामाफोराबो सिगां हाब्रुमोन दा बे हाब्रु जों थाबायबोबाय दानि जुगाव बेफोरबायदिनो गोबांथार गारि मटर बेफोरबायदि दा लामा लांगोना गासैबो सोलायनाय जाबोबाय सोलायजोब्बाय मोजांथार बेफोरबायदिनो थाबायनो दा लामा लांगोना गासैखौबो दा थाबायनो मोनबाय जोंनि जुगाव हले बेफोरबायदि मोनाखै दाथ' गोबांथार सोलायबाय गोबांथार जुगआ मोजां जालांबाय गोबांथार बेबायदिनो लामा लांगोना गोबांथार गामिफोराव गोबांथार लामाफोरा मोजां जालांबाय गोबांथार बेफोरबायदिनो दा बेनाव साइकेल गंसे बा बाइक गंसे गैया होनो दाबायदियाव दानिया हाले दाबायदियाव बेबायदिनो साइकेल मटर गासैनिबो न'आव गैथाराब्लाबो साइकेल गंसे बा स्कुटि गंसे बा बिदिनो फिलफिलि गारि गंसे बेयो एकखे थाथारखासै दा गोबांथार सोलायनायखाय बेफोरबायदि गारि मटर हेन टेन लानानैनो गोबांथार दानि आजिखालि बिदिनो ल'न लानानै बा जिखुनु लानानै गोबांथार बायनांगौ होनानै बायनानै होनांगौ जाहैबाय फिसाफोरनोबो दानिया माने दानि फिसाफोरा गोबांथार बेबायदिनो गारि मटर बयबो बै सालायोब्ला आंबो सालायगोन बे सालायोब्ला आंनोबो नांगौ होननानै गोबांथार बेबायदिनो बिनाय जायोसै फिसाफोराबो दानि गोबांथार लामाजों लोगोसे गारि मटर नांगौ जायोसै साइकेल नांगौ जासै बांसिनानो न'खर न'खराव बेबायदिनो साइकेलफोरखौ नुला बेबायदिनो गारि होबाय आरो स्कुटिफोर गोबांथार नुनो मोनोसै दा लामाफोराबो मोजां जानायलाय गोबांथार बोथोरफोरनि गेजेरजों एबा लामानि गेजेरजों बा बबेयावबा थाङोब्ला गोदो जों गोबांथार गामि लांगोनाफोरनिफ्राय थाबायोब्ला जों खाजोलगावसिम थाबायोब्ला फुंनिफ्राय थाबायै थाबायै थाबायै जोङो लामा ससेयाव जोङो माने जिरायै जिरायै जोङो फैयोमोन खेबब्रै खेबबा माने जोङो जिरायै जिरायै जोङो जोङो लामाफ्राव बेफोरबायदि जोङो सायख्लुम नायनानै जोङो जिरायनानै जोङो थाबो थाबो जोङो फैनाय जायोमोन बेनिखायनो दा मोजां जालांनायखाय दानि जुगाव गारि मटर ससेयाव जों गारि मोननानै माने जोङो दा गाखोनाय जासै आरो बिदिनो